پی ٹی اوشا ہندوستان کی عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہیں ملک کی ٹریڈ اینڈ فیلڈ کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے پی ٹی اوشا طویل سفر کے ساتھ انھوں نے انیس سو اسی کی دہائی بیشتر بیشتر ایشیائی ٹریڈ اینڈ فیلڈ مقابلے پر غلبہ حاصل کیا اور انتیس تمغے جیتے جس میں سے چودہ سونے کے تمغے تھے وہ جہاں بھی جاتیں لوگ انھیں دیکھتے رہ جاتے میں نے ان سے یہ سیکھ لی انھوں نے لڑکی ہو کر پورے ہندوستان کا نام روشن کیا جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے